हां हां में जरूर मन्ननी आं कि जेह्ड़ा आर्टिस्ट ऐ इक जेह्ड़ा उसी इंडिया इंडिया च जेह्ड़ा ऐ ओह् इन्नी जेह्ड़ी ऐ इम्पार्टैंस जेह्ड़ी ऐ जरूरतमंद जेह्ड़ा ऐ उसी नेईं समझेआ जंदा ऐ इंडिया खासकरी कि जिस टी जिस यूटी च में र'वै निं आं जम्मू कश्मीर दी गल्ल करी लैह्चे इत्थै जेह्ड़ा ऐ ओह् इंडिया च फ्ही चलो बड़ा गै जम्मू कश्मीर दे मकाबले जैदा जेह्ड़ा ऐ ओह् आर्टिस्ट फील्ड गी आर्टिस्ट फील्ड गी दिक्खेआ जंदा ऐ अगर जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट फील्ड दे नांऽ उप्पर इक अक्खर इक अक्षर बी निं ऐ जि'यां कि इस गल्ल दा जेह्ड़ा ऐ ओह् बजह् होई सकदी ऐ उ'दी बजह ऐ कि इत्थूं दे लोक जेह्ड़े हैन ओह् अजें इस गल्ल दी गी जानदे नेईं हैन उ'नें ई कदर नेई ऐ उ'नें वैल्यू नेईं ऐ कुसै दे आर्ट दी वैल्यू नेईं ऐ आर्ट ऐंड क्राफट दी वैल्यू नेईं ऐ आर्टिस्ट दे कम्मे दी कोई जेह्ड़ी ऐ कीमत जेह्ड़ी ऐ उ'नें ई पता नेईं ऐ हर कुसै दे बिच जेह्ड़ी ऐ एह् क्वालिटी जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी एह् टैलेंट ऐ एह् नेईं ऐ एह् गल्ल लोक जानदे हैन कि हर कोई नेईं करी सकदा ऐ पर तां बी तां बी जेह्ड़ा ऐ ओह् उसी जेह्ड़ा ऐ ओह् अग्गें जेह्ड़ा प्रमोट नेई कीता जा दा कीता जंदा ऐ जि'यां कि हून मिगी दिक्खी लैन मेरे जेह्ड़े हैन में इक आर्टिस्ट बनना चाह्न्नी आं बड्डे होइयै पर मेरे घर आह्ले जेह्ड़े हैन ओह् ऐसा बिल्कुल नेईं चांह्दे हैन ते उ'नें हर इक मती कोशश कीती ऐ कि में इस राह् उप्पर नेईं गै चलां पर हून जेह्ड़े दिल बिच जेह्ड़ी चीज होग ते ओह् तुस नुआढ़े दिमाग चा ते कड्ढी सकदे बच्चे दे अवा ओ दिल दा ते ओह् जेह्ड़ी चीज दिल दे कन्नै जेह्ड़ी तार जेह्ड़ी जुड़ी दी ऐ उस कम्मे दी ओह् ते तुस बक्ख बक्ख नेईं करी सकदे हैन ते ए ए एह्दा जेह्ड़ा इक जेह्ड़ा अ इक जेह्ड़ी चीज ऐ कि लोकें गी इं'दी इंपारटैंस ऐ किन्नी किन्ना जेह्ड़ा आर्टिस्ट दा कम्म ऐ ओह्दी इन्नी ओह् पता नेईं ऐ इम्पारटैंस दा पता नेईं ऐ ते कन्नै अग्गें नौकरियां हैन्नी हैन इस स्हाबै दियां ते कोई गवर्रनमैंट नौकरी बी साढ़े जेह्ड़े हैन ओह् के एस आई ऐस आई पी ऐस टीचर दे फार्म भरा दे टीचर दियां नौकरियां तुप्पा दे कुसे डाक्टर लग्गे कोई डाक्टर बनने ई जा दा कोई बकील बनने जा दा कोई इंजीनियर बनने ई जा दा कुसै ई स्किल्ल दी जेह्ड़ी ऐ ओह् पन्छान नेईं ऐ इक बच्चे गी जेह्ड़ा ऐ ओह् औजुकेशन सिस्टम जेह्ड़ा ऐ बड़ा गे वीक ऐ ऐजुकेशन सिस्टम च आर्ट ऐंड क्राफट दी कमी ऐ बाकी कोकरिकल्म एक्टिविटियें दी जेह्ड़ी ऐ कमी ऐ तां करियै बच्चे अपने आप गी पछान दे निं ऐन ते जिसलै ट होंदा ओह् अपने आप गी पंछानदे न ओह् अपना टैलेंट जेह्ड़ा ऐ पन्छानदे न ओह् जेह्ड़ा बाह्र कड्ढी दस्सने दा जेह्ड़ा ऐ मौका नेईं थ्होंदा ऐ उसले उं'दे उप्पर दवाब होंदा ऐ किश चंद पैसे कमाइयै अपने टब्बरै गी पालने दा ते अपने टब्बर पालने दे चक्करें च ओह् अपना स्किल्ल जेह्ड़ा ऐ ओह् पिच्छें छोड़ी दिंदे ऐ ते नौकरियें दे चक्करें च बच्चे ऐ न अपना स्किल्ल जेह्ड़ा ऐ पिच्छें छड्डा दे हैन ते ऐजुकेशन सिस्टम च जेह्ड़ी ऐ ओह् दिक्कत ऐ जेह्दे करियै जेह्ड़ा ऐ साढ़े इंडियां च साढ़े खास करी जम्मू कश्मीर च आर्टिस्ट दी जे है कोई बी वैल्यू निं है